ہلو سر سر گیس ڈلیوری والے سے بات ہو رہی ہے سر سر ایسا ہے کہ ہم کو جو ہے گیس میں پروبلم آ گیا چولہا میں جو ہے وہ دقتیں ہو رہی ہے تو کیا سر آپ ہی اس کو جو ہے صحیح کرتے ہیں جی جی ہاں جی جی سر اس میں چولہا میں دقت آ رہی ہے اور گیس میں وہی دقت ہے نہیں نہیں سر وہ صحیح طریقے سے جو ہے جل نہیں رہا ہے بار بار جو ہے دقت ہو جاتا ہے پروبلم بہت زیادہ ہو رہا ہے اچھا سر جی جی جی جی جی تو سر وہ چولہا میں کوئی پروبلم چولہا مطلب کہ وہ مستری ہے یا پھر جو ہے اس کا کیا کس طریقہ سے جو ہے وہاں یا پھر وہاں لے کے آنا پڑتا ہے یا پھر گھر پہ وہ آکے ٹھیک کرتے ہیں کیا سر اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی جی اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی جی یہ سر آپ ہی آپ ہی جو ہے گھر ڈلیوری کرتے ہیں نا سر

ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک بہت دھنیہ واد سر جی جی ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو سر دھنیہ واد ٹھیک اوکے اوکے ٹھیک اوکے ٹھیک ہے